ہیلو سلام علیکم

ہیلو سلام علیکم پلیسمنٹ کنسلٹینسی ہے

یہ نیو سپر ہیٹ مارٹ سے معلوم ہوا ہاں مجھے جاب کے لئے اپلائی کرنا تھا آپ کے پاس بی کام بی کام جنرل اور کچھ ٹیلرنگ آتا ہے مجھے جی میرے چھ مہینے تک جی لیڈیس ہے لیڈیس جی میں حیدرآباد جی جی جی جی مجھے پھر انٹرویو کے لئے کب آنا پڑے گا اچھی بات ہے جی ٹھیک ہے میں آپ کو نمبر جی ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو اپنا میرا نمبر سینڈ ہوں جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا